जोंनि जायगायावहाय दा बर्थमान नुबाय थानाय दाउफोरा जाबाय दाउ दुलाबाथा दाउरानि जेरै दाउथु दाउथु आरो फेरेंगा दाउलुर बग'लरि सातबाय जेरै माब्रै माबा सयथा सातथा जमा जमायै थायो सातबाय दाउ दा बेनि गेजेरावहाय नायबाय थादो नायबाय थाथावना दाउफोरा जाबाय ओइ बाथ' फेरेंगा आरो बगल'रि बेफोर दाउफोरनि गाबखौ नुयोब्लानो माने नायबाय थानो लुगैयो ओरैनो न'खरफ्राव फिजानाय दाउआथ' जोंनियाव दा बे लकेल दाउ हांसो हांसो राजा हांसो सिना बेफोरनि अनगायै जोङो गुबुनखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनला दा बेनि गेजेराव बे दा बे दाउ दाउलुर आरो बग'लरि बेफोरनो नायनो समायना दाउ आंनि बायदिब्ला मानो होनोब्ला बिसोरो मोजाङै मेथाइ खननायबायदि देंखो बोयो आरो बेफोरनि देंखोफोरानो जोबोद खोनासंथावना